मां पंहिंजे जीवन में सभिनी खां वधीक सिहत जो ध्यानु ॾींदी आहियां योगा कंदी आहियां प्राणायाम कंदी आहियां कपालभाति अनुलोम विलोम योगा में ताड़ासन त्रिकोनासन हलासन गौमुख आसन धनुरासन पर मां पंहिंजे ॿारनि खे बि पंधु करण लाइ चवंदी आहियां ऐं जीअं उन्हनि जी बि सिहत ठीकु रहे ऐं मूंखे बि सहारो मिले मां अधु कलाकु पंधु कंदी आहियां